कोइ आदमी आदमीसभ बहुत काम करै छै कोइ ड्राइवरी करै छै कोइ कोइ ड्राइवरी करै छै कोइ खेती करै छै कोइ अपन हमर मालिक अथी करै छथिन खेती करै छथिन पहिले खेत जोतै छै तब ओहिमे बिआ दै छै खाद दै छै तब फसिल पटबै छै तब होइ छै मकइ गहूम भेल मकइ भेल गहूम भेल ओइमे तीन पटवन देलक एखन जेना छै ततना एस्प्रे कएलक बालटीनवला खाद दैके दै छै जेना एस्प्रे करै छै तेना एस्प्रे तऽ मकैए नहि छै तऽ कीड़ी लागि गेलै ओ जे कीड़ी खा जाइ छै मकइ तऽ ओकरा एस्प्रे कएलक एस्प्रे करिके पन्नी देतै तब पटवन देतै तब फेर दोसरा बेरमे फेर ओहिमे धान भै जाइ छै फेर ओकरा एस्प्रे दै छै तब पटबै छै लोकके नोकरी पढ़ै लिखै छै लोकके नोकरी होइ जाइ छै बिकुआके छै तब दिल्ली पञ्जाब गेल तब बोरा उठेलक तऽ कोइ छै दोकाने करलक कोइ दोकाने गाम पड़ोसमे दोकाने कोइ कपड़ाके दोकान खोलि लै छै कोइ कागजे आओरके दोकान खोलि लै छै कोइ सिलाइ करै छै जेहन जकरा जे बनै छै ताहिमे लोक करै छै ओहिमे ओरिआबै छै तभी लोक करै छै नीक यऽ आब जेना भाइ छै तऽ टावरमे फोन करै रहै हूँ टावरमे फोन करै रहै